अ'ऊं तुसें अपनी गल्ल सनानियां असी बड़े परेशान न कसान केह् करन कुत्थै जान बचैरे एह् मौसम जेह्ड़ा चलदा ऐ एह् साढ़ी फसलां बर्बाद करी ओड़दा ऐ अस बड़ी मेह्नत लाने आं कुतै कुछ होई जाए साढ़े बच्चे खान साढ़ी रोज्जी रुट्टी ऐ कुतै कमाचै कुछ करचै बच्चे पढ़ाने कुत्थूं पढ़ाने अस कसान लोग सारे दिन मेह्नत मारने मगर एह् जेह्ड़ा मौसम औंदा कुतै बर्खा आई जंदी कुतै बाड़ आई जंदी कुतै किश आई जंदा अस ते परेशान गै रौह्न्ने आं केह् करचै कुत्थै जाह्चै सारे दिन मेह्नत मारो कदैं फसलें दे पर करो किते बच्चेआं दा करो बड़ा दुखी होई जन्ने आं केह् करे किसान कुत्थे जाए सारे दिन मेह्नत मारो बाड़ियें च कुते कनके लाओ कुते सब्जियें लाओ कुते खुम्बों लाओ कुते किश कुते किश इक बक्त मुकदा दूआ पेई जंदा केह् करचै छोटे होन्ने हं ते अपने मां प्यो गी दिक्खने हं बचारे किन्नी मेह्नत मारदे नै सारा सारा दिन खेत्तें च लग्गे रौह्ना कदें किश करदे कदें किश करदे फिर परेशानी बच्चे पाने लेई कुत्थै जाना पंजाब दिक्खो कदें किश करदे कदें किश करदे फिर परेशानी बच्चे पाने लेई कुत्थै जाना पंजाब दिक्खो किन्नी मेह्नत मारदे किन्नियां फसलां लगदियां किन्ना किश करदे फिर कुदै बाड़ अवा दी कुतै बर्खा अवा दी कुतै हाड़ अवा दे कुतै किश केह् करै कोई किसान बचैरा कुत्थे जाए केह् करिए असी दुखी परिवार गरीब लोकां दा कौन ऐ अपनी रोजी रोट्टी अपने हत्थें कमानी अपने बच्चे पालने सब कुछ आपें करना चलो फिर बी करना पौंदा दुनियादारी अपने बच्चे बी पालने नै किसान बचारे दुखी परिवार होंदा मेह्नत बड़ी करने पौंदी की के असी निक्के होंदे ही ते अपने मां प्यो दे कन्ने खेत्तें च जाना दिक्खना कियां इन्नी धुप्पा अपनी गर्मी पसीना बगांदे ओह् अपने बच्चेंआं पिच्छें सारा सारा दिन फसलें करदे रौह्ना गुडदे रौह्ना कुतै मक्कां लाऽ कदे किश लाऽ कदे किश लाऽ बड़ी परेशानी होंदी चलो करने पौंदा सारा किश बट्टें पिच्छें अगर केह् करचै एह् जेह्ड़ी फसलां ने बड़ी मेह्नत लान्ने आं पूरी इमानदारी कन्नै करदे किसान ते फिर बी अपनी इमानदारी नाल अपने इच्छा दे अनुसार सब कुश उगाने आं कि शैल शैल खेतें च शैल शैल कनक होए सब कुछ शैल होए